मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मेराज सिनेमा मल्टीप्लेक्स के नाम से काफ़ी चलते हैं जो नई फ़िल्में दिखाते हैं और इनकी कीमतों में काफ़ी कुछ समानता है अलग अलग दिनों के हिसाब से कीमतों में कमी या बढ़ौतरी होती रहती है औसतन दो सौ रुपए एक टिकिट का होता है